मेरे यहाँ पर मैं कपड़े धोने के लिए सबसे असान तरीका यह देखती हूँ की मैं अपने हाथों से कपड़े धोऊँ उसको मैं वासरेन मसीन में धोऊँ न जिससे पानी की ज़्यादा बर्बादी होती है वाशिंग मसीन धोने से जितने कपड़े नहीं होते उतना ज़्यादा हमको पानी लग जाता है और मौसम के हिसाब से हम उसको देख लेते हैं कि किस टाइप से हमको उपयोग करना है जिसे ठंडी वाला मौसम है ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होती है तो हम हाथ से कपड़े धो लेते हैं और वाशिंग मसीन में ड्राइ कर लेते हैं जिससे हमारी पानी की बच्चत हो जाती है जिसके कारण हम पानी का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर लेते हैं हर कपड़ों को सूखा भी लेते हैं और पानी की बर्बादी भी नहीं होती है ऐसे ही अलग अलग मौसम में हम मौसम के हिसाब से अपने सुविधाओं को उत्पन्न कर लेते हैं कैसे हमको पानी की बचत करना है पानी की बर्बादी नहीं करना है कपड़े भी धुल जाए पानी भी बच जाए और पानी की बर्बादी भी न हो